छोट छोट गतिविधि जेना भए गेलै सुबह सुबह चारि बजे सुबह उठके दौड़ना छै दौड़ैला हमरासब जाइ हियै ओकरासँ जे छै की शरीर फिटनेस रहै छै बढ़िआँसँ स्वास्थ भी सुबहके ताजा ताजा हवासँ मतलब कि दिन भरि शरीरमे मनमे ताजगी रहै छै ओकराबाद जे छै की व्यायाम भए गेलै सुबह दौड़लाके ऐलाके बाद व्यायाम करना चाही व्यायाम कसरत भेलै व्यायामके मतलब बढ़िआँसँ व्यायाम करना छै कम सँ कम आधा एक घण्टा पाँच बजे तक व्यायाम एक घण्टा करलाके बाद जे छै फिर घर आके मुँह हाथ धोके फ्रेश होके नास्ता पानि करके अपन जहाँ कॉलेज जाना छै इसकुल जाना छै या कोइ अपन खेती बारीके काम करै जाना छै तऽ जाउ अहाँ अच्छा रहत स्वास्थ